जी बताइए

अच्छा कितना इंची वाला लीजिएगा बीस बाईस चौबीस कै इंची का लीजिएगा साइकिल आप अच्छा देखिए हमारे पास कई कंपनी का साइकिल है आप जिसका बताएँगे वो साइकिल आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ बहुत सारा ये पुराना भवन भी है और क्या है कि सब लोग यहीं से साइकिल ले जाते हैं तो आपने अच्छा किया कि यहाँ पे कॉल किया है तो हीरो का हो गया एटलस हो गया और भी बहुत सारा कंपनी है जो आप जब आएँगे दुकान पे तो वो आपको हम सारा चीज दिखा देंगे लेकिन आप थोड़ा सा बताइए ना कि आप किस कंपनी का साइकिल लेना चाहेंगे

हाँ हाँ वो तो आप जी आप सही पकड़े हैं और यही इसी का अभी चलती ही है और क्या है कि मार्केट में अभी कि ज़्यादा चल रहा है आपका क्या है कि अगर गाँव में भी आप हैं तो इससे साइकिल से क्या होगा कि आप जब आएँगे जाएँगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा आप आराम से जा सकते हैं और आराम से आ सकते हैं एक होता है ना साइकिल लेने के बाद चाल भाल तो ऐसा परेशानी नहीं है और मेरे दुकान का ये कि आप अगर मेरी साइकिल लेके जाते हैं तो छः महीने तक क्या है कि अगर हुआ ना तो उसका गेरेंटी लेते हैं सामान का नहीं लेकिन क्या है कि वो आने के बाद ठीक करने का हो गया कि भईया थोड़ा सा देखिए ना ये चीज खुल गया या और कुछ तो वो सब हम आपको आइए दुकान पे आपको ऐसे ही कर देंगे उसका कोई चार्ज अलग से नहीं आएगा इसलिए कि आप देखिएगा आप देखिए क्या है मेरे यहाँ से जब साइकिल लेते हैं तो एक परिचय तो होता है ना एक रिलेसन हम जोड़ना चाहते हैं कस्टमर के साथ तो इसीलिए आप जी

हाँ उसमें आपको कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कई बरसों से ये मेरा पुराना दुकान है और हम नहीं ये जो है नहीं ये दुकानदार है और अभी समझिए कि हम चला रहे हैं और अभी भी कस्टमर क्या होता है कि फोन करके अगर बाहर भी आते हैं ना जॉब करने के लिए अगर साइकिल की जरूरत पड़ता है तो वो आँख बंद करके बगल वाले से पूछते हैं कि कहाँ जाना है तो बता देते हैं कि इनके दुकान पे चले जाइए आपको अच्छा साइकिल मिलेगा और रेट भी सस्ता लगेगा मार्केट से कहीं कोई ठगने वाली बात नहीं होगा और दो नंमर समान जो होता है ना वो चीज नहीं मिलेगा एक अगर हीरो काे बात किए हैं तो जी तो ठीक है आप आ जाइएगा आपका स्वागत है